हेलो होटलसे बोलै छिए भोजन हमरा आओरके भोजन छै किसब सादा भोजन हँ हमरा आओरके सादा भोजन खएबै अच्छा आ हे हेलो किसब करै छिए किसब छै हँ हमरा सादा भोजन खोजै छिए सादा भोजन हमे खोजै रहिए अच्छा हमे बाहरसे आएल छिए एहिठिना हमरा हमे बा हेलो हमे बाहरसे अएलऽ छिए अभी ने हमरा होटल यहाँ ककरा बोलै छिए होटल खाना खाइ छिए होटल

हमे सादा भोजन खएबै हमे बढ़िआँ ओ बढ़िआँ भोजन चाहिए हेलो देखै छिए अहाँ हाँ हमे जा रहल छी वहाँ भोजन खाए ले हमे जे छै भोजन खाए ले जएबै वहाँ आओर चार्ज कि दर कै काज कै टका हँ पनीर आओर बेचै छिए पनीर हँ या सबकिछु ने खएबै आओर खाए ले किसब दै छिए तब राखै छिए